हेलौ अह अह दे बुं

अह अह अह आमफ्राय दे दे रायलायनो हागोन दे बुं अह माबायदि अह अह ओमफ्राय अह न'नि हरबाथ' एसे खमाव जागोन आमफ्राय आरो दाहोखानायबा जुदि माबासो लागोन आरो ओह खुरखुरि जरासेआव ओह डिजेन लानानै आरो ना फचिस थ्रिस फनसास बिदि लागोन आरो ना डाइरेक्ट दाहोथारबाथ' आरो डिजेन लानानैसो बेबो डिजेन लानानै डिजेन आमफ्राय

आटोनानिबा एसे गोलैहैगोन गोलैनायालाय दामालाय बिदिनो डिजेन डिजेन मोजांबा आरोना अह आदसा अह अह आ खुरखुरिया ओरैनो डिजेन लानानैबा आरो ना ओह माबाबाथाय फचिसबो जानो हागौ फचिस हाजार औ आस आसाननियाबो बिदिनो डिजेन लानानै आरोना गिदिर फिसा अजनजों बिदि खोथा जाहैगोन आरोना आमफ्राय नों दाहोनो नागिरनाय बायदिबा माबा जाहैगोन आरो ओह फनद्रसो जाहैगोन फनद्र हाजार

ओ सानदो बिनि फचिस जेनेबा फचिस होनदोंमोन ना आङो बिनि फचिस बिनि फनद्र' बेसे जागोन अह अह औ बेखिनियानो जागोन औ रिंआ खम जागोन दे रिंआव खम जागोन अह अह अह एखिनियानो दे अह एखिनियानो बेखौनो होनानै लांबानो जाबाय अह दे जागोन दे बानायनो हागोन औ दे औ थारिखआ ओह उम दिनै नै नैजिगु डिसिम्बर नालाय ओह जेनेबा माबायाव लांफैदो अह जानुवारिनि माबायाव लांफैदो ओह बिस थारिखआव जाया होमबा बिनि हाबानि आगोल हरनोसै हाबाया माला हाबानि आगोल हरनोसै आङो मानि औ औ सानसे सिगां हरनोसै उम दे लाखि होमबा उम बाय